झाडां रोवपाक हे कितें अशें मुश्किलाचें काम न्ही म्हणल्यार आमी झाडां ही रोवपाकूच जाय म्हाका बीन पयलीच्यान अशी उमेद नाशिल्ली झाडां रोवपाची पूण म्हज्या मम्मीक आशिल्ली म्हजी मम्मी तरेकवार झाडां हाडून घरांक लायताली खूब फावटीं तिका हांवें पयलें ती अशी उमेदीन झाडां लायताली आनी जेन्ना ते झाडांक अशी फुलां येताली ती अशी बरी अशी खुशयेन ती ते झाडाक पळताली की आपल्यान तें झाड रोयल्ले आनी ताकाय बरी फुलायल्या चार लोक म्हणटात की हें झाड तूं खंयच्यान हाडले खंय साकून रोयलें कशें रोयलें आपल्याक बी थोडे दी आपूण बी रोयता अशें आयकतगीर तिच्या मनान कशी बरी उमेद जागून येता तशेंच म्हाकाय बीन अशी तिका पळोवन पळोवन एक बारीकशी साडां रोवपाची अशी उमेद येली हांवें म्हणल्यार मागे पंदरा वया पंदरा अशे वर्सांचेर म्हाकाय बीन ती उमेद वाडून येली की हांवूय बी रोयतलेंच झाडां सो हांव बीन अशें स्कुलांतल्यान येतना अशें बरी फुलांचे झाड रस्त्या सायडीन दिसलें की तें तोडून हाडून घरांक लायतालें ती लावपाक हांव पयलीं पयलीं अशे मातीन हात घालपाक अशी वीट येताली की ना हांव हें झाड रोयना हांव मातीन हात घालचें ना पूण इल्लें हळू हळू करून जेन्ना हांवें झाड रोवपाक स्टार्ट केलें ती म्हजी उमेद आपशींच वाडपाक लागली उमेद वाडून वाडून हांव अशीं बरीं बरीं झाडां हाडपाक लागली आमचे नर्सरींतल्यान जावं कोणागेर साकून अशीं झाडां मागून हाडली आनी ती घरांक लायलीं चडशें हांव खंयूय भोंवपाक गेलें की थंय नर्सरी दिसली थंयच्यान झाडां हाडटालें बरी अशी फुलांची इवन फळांची झाडां बीन म्हाका लावपाक खूब आवडपा लागलीं एक एक एकदां हांव अशी खुबशीं झाडां हाडून नर्सरींतल्यान ती लायतालें जावं ती कितली थोडी झाडां म्हजी मरतालीं पूण थोडी वाचतालीं आनी हांव आजूनीय झाडां हाडून लायता म्हज्या घरान खूब अशी तरेकवार फुलांची झाडां आसात म्हजी मम्मी बीन झाडां लायता हांवूय बी झाडां लायता खुबशीं अशीं आमगेर तरेकवार फुलां फुलतात आनी एक म्हणल्यार हांवे एक टायम एक दीस स्कुलांतल्यान येतना एक अशें जामाचें झाड हाडून लायिल्लें ते तें झाड आतां व्हड जाला आनी ताका फळां येतात आनी तीं फळां पळोवन म्हाका तो दीस याद जाता जे दीस हांवे तें झाड हाडून लायिल्लें तें झाड हाडून हांवें अशें लायिल्लें की हाका फळां येतलीं आनी तीं फळां आमकां खावपाक मेळटलीं झाडां लावप हे एक बरेंच अशें इपोर्टंट म्हणटा तशें काम सगळ्यांक झाडां लावपाची ही आवड आसपाकूच जाय कारण आमी जितली झाडां लायतली तितली आमी आमच्या पर्यावरणाक धो अशें प्लास्टीक जावं आनी अशें पोल्युशन ही हाजे कडल्यान आमी आमच्या जिवनाक वाचोवपाक शकता झाडां हीं आमकां ऑक्सिजन प्रोवायड करतात जितली झाडां आमी लायतलीं तितलो आमकां बरो असो ऑक्सिजन आमकां घेवपाक मेळटा जर झाडांच नाशिल्लीं जाल्यार आमी बरो असो क्लीन वातावरणाचें आमी हें स्वास घेवपाक शकनाशिल्ली तरेकवार अशीं फुलां फुलतगीर आपल्या मनान अशें एक बरेंच अशें खुशेचे प्राप निर्माण जाता जितली फुलां फुलतात तीं आमी कोणीय अशें घरान येयले जाल्यार तांकां दिवंक शकता जितली झाडां लायता तितली आमी वातावरणाकय बीन वाचोवपाक शकता कसलींय झाडां आसूं ती आमकां लावपाची आवड आसपाक जाय झाडां लावपाची आवड पयलींच्यान आपल्या मनान येना पूण अशी दुसऱ्यांची झाडां पळोवन तांगेर झाडां आशिल्ली अशी बरी बरी फुलां फुलतात अशी झाडां पळोवन आमी ती आवड येता की आपल्यागेर तें झाड आसचे आनी ते आपूण बी लायतलें म्हण सगल्यांच्या घराच्या मुखार अशी फुलांची झाडां आसली जाल्यार घराक एक वेगळी सोबाय येता ज्या घरान फुलां झाडां नासतात तें घर कितलेंय व्हड आसूं पूण आमी त्या घराक अशी बरी सोबा अशी सोबेन पळोवंक शकना आतां दोन घरां समज आसा जाल्यार एका घरान फुलां झाडां आसा आनी दुसरें घर जें व्हडलें आसा पूण तातून फुलां झाडांची कांयच अशी आमकां हें दिसना कोणी जर वयता जाल्यार ती फुलां पळोवन त्या घरान डायरेक्ट प्रवेश करपाक शकता आपणाक तें झाड अशें आवडलें अशें म्हणूंक शकता पूण जर आपल्यान घर कितलें व्हडलें बांदले पूण त्या घराच्या दाराच्या मुखार एकूय झाड ना जाल्यार ते घरांक सोबा सुद्दां येना ताका लागून झाडां रोवपाची ही आवड आपल्या मनान आसपाकूच जाय जितलीं झाडां रोयतात तितलीं आमी आपलें वातावरणा खातीर जावं असो बरो जितली झाडां आसतली थंय पावसूय बीन बरो पडटा अशें म्हणटात तरेकवार झाडां फळांची फुलांची अशी आपल्या दारान आसपाकच जाय हांवें आनी म्हजें मन अशी खूब तरेचीं झाडां आमच्या बागेन रोयल्यात आनी आमच्या पोरसान बीन तरेकवार फळांची म्हणजे अशे नाल्लाची जावं आंब्याची काजूची अशी फळां दिवपी झाडां आमी रोयल्यात आंब्याची काजूची खूब अशी म्हणल्यार तांकां खूब असो टायम लागता तांकां वाडपाक फळां दिवपाक पूण आपल्यान ती झाडां लावपाकूच जाय कारण ते आमचे दुसरे पिडीक बी आमी जर आयज झाडां लायलीं जाल्यार दुसरे पिडीक ती फळां खावपाक उपकारता नाल्लांची झाडां सुपारांची झाडां तर ते लायली जाल्यार आमी तें विकूंक बी शकता तांच्या कडल्यान पयशे बीन घेवपाक शकता विकून ताका लागून आमी अशी झाडां लावपाक जाय बारीक सारीक फळांची म्हणल्यार लिंबू जावं जाम जावं अशी बारीक सारीक अशी फळां दिवपी झाडां ती आपल्या घराच्या सोबत लावपाक जाय ती आमकां नितळ वारें बीन दितात आनी गर्मेच्या दिसांनी जर सायडीन झाडां आसली जाल्यार तितली गरमी बीन जायना त्या झाडां अशें वत आसा जाल्यार त्या झाडां पोंदा वचून आमी राव सावळी रावपाक शकतात खूब तरेची अशी झाडां नर्सरींतल्यान हाडून आमी लायल्यात आमच्या घरान ताका लागून झाडांय लावप इम्पोर्टंट आयज काल आमी झाडां मारतात झाडाचे खूब उपयोग आसा जे ते लोकांक खबर ना कितलीशीं झाडां आयज लोक मारून उडयतात पूण ताचो सायड इफेक्ट आमच्या वातावरणाक जाता ताका लागून जर आमी एक झाड मारता जाल्यार त्या जाग्यार आमी तीन झाड लावन दवरपाक शकता जर आमी आयज झाडां लायली जाल्यार फुडल्या पिळये खातीर आमी एक बरें वातावरण तयार करपाक शकता ताका लागून जाता तितली झाडां आमी रोवपाक जाय झाडाची ही आवड सगल्या सगल्या मनशाच्या मनाक आसपाकच जाय आपल्या घरान जावं आपल्या घराच्या सायडीन जर इल्लो जागो आसा जाल्यार जितली आमी झाडां लावंक शकता तितली झाडां आमी लावपाक जाय झाडां लायले म्हणून कांयच अशें लुकसान जायना जितलीं झाडां आसतली तितलीं बरीं ताका लागून आमी फुलांची अशी बरी बरी फुलांची झाडां हाडून लावपाक जाय ती आमच्या घरांत ती सोबाय वाडयता आनी चार लोक येयलो बीन जाल्यार तांच्या मना अशे बरे अशे खुशीचे प्रमाण निर्माण करूं शकता जितली बरी फुलांची झाडां तुजी दारां आसतली तितलीय बीन बरी बरी पक्षी येवन थंय बसतलीं जितली बरी झाडां तितलीच बरे अशे घराचे वातावरण थंय आसतलें ताका लागून आमी घरान कितलीशीं झाडां रोयल्यात म्हाजी मम्मी पयलीं साकून झाडां रोयता तरेकवार फुलांची तिका झाडांची आवड आसा जर दारान झाडां आसली ताका फुलां फुल्ली ती काडून आमी देवाक घालपाक शकता जांच्या घरान फुलांच ना ती देवाक पयशे मोडून भायली विकती फुलां हाडून घालतात पण जर आमच्या दारांत फुलांचें झाड आसलें जाल्यार ताजे फुलाचे फूल काडून आमी देवाक अर्पण करपा शकतात